औ खोनादों आंनाव मोजां खोनाफैयाखैलै माबायदि भाषा रायलायोरा नोंलाय

इमार्जेन्सि होन्नानै टारनिंफोरखौ नायनाङा दे नोङो इमार्जेन्सि मालाय टारनिंफोरखौ माथो नायाखै नोङो एक्सिडेन्ट जा एक्सिडेन्ट जाथारसैमोनानो एसेयावनो

अ एसे लासै सालायदो नङाबाथ' पुलिस केससो होनाय जासिगोन ना

ओ खोनादों हा उम उम मोजाङै सालायनो रोङाबा ओमफ्राय ओम कनसिडार होबाय दे ओइबारहाय नोंखौ नङाबा नै पुलिस केस सो होनाय जागौमोन जोङो

मारै सालायनांगोनानोथ' मानसिखौ नायाबाथ' बोरै गारि सालायनो नोंलाय

बेबो मोनसे ओमफ्राय नायनानैल' सालायदो मिथिबाय नङाबाथ' जाखासिगौमोनानो कमप्लेनाथ' नायनानैल' सालायदो ओइबारनिफ्राय खोनाबाय ओम दे दे